हमरा सबके क्षेत्रमे लबान पाबनि होइत अछि जे धान काटिके आओर हुनका चूरा कूटाक हुनका पूजा कैल जाइ छै आओर ओइ चूराके खायल जाइ छै ओ कार्तिक मासमे होइ होइत अछि लबान पाबनि आओर जूड़ शीतल चैत मासमे होइत अछि जे नया गहुम अबै छै हुनका धोकऽ पीसाकऽ ओइके पूरी भी पकायल जाइत अछि आओर भगवतीके चढ़ायल जे भोरे भोरे उठिके हुनका पातरि पड़ैत अछि आओर तब प्रसादके रूपमे खायल जाइत जाइ अछि आओर जूड़ शीतल बहुत धूम धामसँ मनाबल जाइत अछि आओर बहुत प्रकारके ओइमे विभिन्न विभिन्न प्रकारके भोजन भी बनबाय बनैत अछि आओर तऽ आओर बहुत धूम धामसँ कादो माटिसँ खेलल जाइत अछि जूड़ शीतल आओर भोरे भोरे दाय सब आबै छथिन जुड़ाबै लऽ आओर तब सब सब वृक्ष वृक्षके पेड़ पौधाके जुड़ाबल जाइत अछि आओर बहुत ही बहुत ही प्रसिद्ध ई पाबनि अछि अछि हमर सबके मिथिलाञ्चलके आओर बहुत ही धूम धामसँ मनायल जाइत अछि आओर भोर ओइमे बासी चीज खाइल जाइत अछि जेना पूरी बड़ी भात सब चीज चूल्हाके जुड़ैल जाइत अछि घऽरके गेट सबके आओर उहे खै खाइल जाइत अछि